हेल' आं मोनसे केब माबादोंमोन आमफ्राय ड्राइभार बोरो माथो दाबो सफैदिया आं मानो दाबो फैदिया बियो मा जादों आंहा थांथार नांगौमोन मोनसे जायगायावहाय आं दा मा खालाम बावनांगौ आंथ' औ आंहा थांथार नांगौ नै माबा मोनसे उसुग जादों आंहा माबार थिनहर आंनो नांगौ आंथ' रावखौबो बुकिं खालामाखैमोन ना बेखौसो बुकिं खालाम हरदोंमोन आं मोन्थिया नांगौ बेखौनो मानो बिदि खालाम नांगौ आंखौ

गावसोरखौनो होनहर खाबाय आङो एथ' मोजांनो गावसोरबो फैगोन फैगोन होनबाय आं फन बुबाय थाबाय फनखौबो थिखोबावानो बियो मानो बिदि थगाय नांगौ मान्थिखौ बिदि थगाय नाङा ना आहा दा मा खालाम नांगौ आमफ्राय आंहा ओरैबो जाया ओरैबो जाया ओरै दसराखौ लिंहरथावजायो ना माथावजायो ना थांथाव जायो आं दा मा खालामबावनांगौ माबार फैनो हो बेखौ माबार लिंहरफिन औ आहा दानो थांथार नांगौ नै माबार फैनो औ माबार फैथों औ माबार फै औ दे